नमस्ते मैम कौनसा चाहिए बजट कितना है आपका साठ हजार से लेकर अच्छा एक लाख तक है कौनसा चाहिए कौनसा चा कौनसा चाहिए एच पी का चाहिए कि कौनसा चाहिए

लोन नहीं है लैपटॉप मिलता है लोन नहीं यहाँ कोई रिस्क होता है

हाँ हाँ अस्सी हजार का है अस्सी हजार का है एक एक लाख का है एक सौ बीस सात हजार है साते हजार भी है साठ हजार साठ हजार

हाँ तीस हजार में नहीं मिल पाएगा

ठीक है